हँ तऽ अहाँ मधुबनी घुमय लए आयल छलहुॅं मधुबनीमे ई हॉस्पिटल सब देखलहुॅं हन तऽ की एहिमे साफ सुथरा रहै छै डॉक्टर सब अपन समयसॅं ठीक टाइम पर आबै अछि कि नहि तऽ एकर मतलब अथी डॉक्टर सब ससमय सऽ आबि जाइ अछि अच्छा बाहरी बाहरी वातावरण जेना रोड आर पर कचरा तचरा अथी गन्दगिओ फैल रहल अछि आओर डॉक्टर सब रोगीके ठीक सऽ देखै अछि ने नर्स सब ठीक से रहै अथी आर दै छै ने खाना आर पीना आर आ हॉस्पिटलमे जेना गर्मी छै गर्मी बढ़ल छै तऽ एसी तेसीके सुविधा उपलब्ध छै ने आओर आओर डॉक्टर साहब आब अपन लंच कितने बजे कए बजे करै अछि अच्छा आ कोनो मरीज इमर्जेन्सी रहै छै जल्दी से खाना छोरिके अथी इलाज कऽ लै छै ने अच्छा अच्छा इएह इएह पूछबाक लेल हम अहाँके कॉल कयने छलहुॅं आओर तऽ ई आ बगलमे कोनो दुकान दुकान दुकान आर जे धुआँ छै से कोनो अथियो प्रदूषणो फैलै अछि ठीक छै तऽ हॉस्पिटलके जतेक अहाँ सफा रखबै ततेक आदमी आर अहाँके रोगी सब ठीक स्वस्थ रहतै तऽ हॅं हॉस्पिटलके बारे हॉस्पिटलके हॉस्पिटलके कए गो डॉक्टर आबैया हॉस्पिटलमे आओर नर्स बहुत सारा नर्स अछि हूँ एहिमे कोनो पुरुषो अछि आ लेडीजो अछि ठीक ठीक छै तऽ इएहमे अहाँके इएहमे रोगीके रोगीके रोगीके सुविधा नीक सऽ उपलब्ध मिल जाइ अछि ने ठीक छै तऽ इएह लए हम तऽ अहाँके कॉल कयने छलहुॅं ठीक छै हमरा पता लाइग जैत ठीक छै तऽ